हॅलो रॉयल ट्रीट आं म्हाका जेवणाची ऑर्डर दिवपाक जाय आसली खंयची खंयची तुमचे कडे वरायटीज आसा जेवण आसा फीश थाली फीश थालींन खंयचें खंयचें आसा हा ओके म्हाका एक हें कर इसवण थाली कर आनी आनी आयक आयक आनी तुमजे कडे आतां सद्द्यां हें आसा डिसपोजेबल प्लेट्स बीन किद्याक न्हू हांव एका रुमान रावता न्हू थंय म्हाजे कडेन प्लेट्स बीन कांय ना सो तुमी मातशे डिसपोजेबल प्लेट्स ग्लास स्पून्स धाडूंक शकता हा ओके ओके आनीक अशें कितले मिनटांनी जातलें हा बरें बरें हांव तुमकां म्हाजो एड्रेस मेल कर हें करता मेसेज करता त्या एड्रेसाचेर मागीर धाडा आनी एडिशनल चार्जीस कितले जाला ते एड केला न्हू हा ओके कितले जाले टोटल आं ओके हांव तुमकां आतां मेसेज हेजेर ह्यात नंबराचेर मेसेज करतां वोट्सएप हो एक्चुअल नंबर न्ही हा ओके बरें